हैलो भेइया भेइया इलैक्ट्रशिन आह्ले बोल्ला दे तुस जिंदी दकान ऐ भेइया साढ़ा ए सी खराब हा ते कन्नै सर्विस करानी ओह्दी ते कन्नै चला दा निं भेइया ठीक ओह् कूल्लिंग निं करा दा ऐ अड्रैस भेइया हीरानगर ग्रांऽ मोड़ छन्नी ते शिव मंदिर लागै भेइया थोआनूं में लब्भी जा जंदू आगे तोस फोन कर लैयो भेइया खर्चा खुर्चा सनाई ड़ो तुस ते भेइया थुआढ़ा अड्रैस अड्रूस कोई किद्धरै दे तुस अच्छा अच्छा हाउस वर्क मतलब कि घर घर अच्छा भेइया दोस्त हा मेरा उन दित्ता नम्बर आखा दे मतलब कि ए सी रिपेयर करदे बड़ा तगड़ा भेइया आखदे बड़ा बड़ा नाम ऐ मारकेट च इंदा आखदे भेइया ते कोई एह्दी गरंटी गुरंटी सनागे भाई किन्नी साल चलग एसी ले दा बी बड़ा चिर होई आ भेइया कन्नै चलदा निं ऐ

भेइया इक प्राबलम होर बी ऐ कन्नै लेदा लेदा बी बड़ा चिर होई आ ओह्

ऐं ठीक ऐ ठीक ऐ भेइया फोन करी लैयो ठीक ऐ फिर